ہلو آپ بلّے بلّے سے بول رہے ہو اچھا مجھے آپ کے ریسٹورینٹ سے کھانا آڈر کرنا تھا کس ٹائم کر سکتی ہوں آپ کے ہوٹل پہ ویج نان ویج دونوں ملتے ہیں اچھا مجھے شورمہ چاہیے آپ کے وہاں پر اویلیبل ہے شورمہ اچھا ایک دم فریش ہونا چاہیے صحیح ملے گا نا اچھا اُس کے ساتھ چٹنی پیاز وغیرہ ملتی ہیں اچھا تو اِس کے ریٹ کتنے ہوں گے جی مجھے ہاف جی مجھے مٹن شورمہ چاہیے یہ مجھے کتنے تک کا ملے گا اچھا یہ یہ فکس ریٹ ہے جی یہ فکس ریٹ ہے اچھا جی اور ویج میں آپ کے یہاں کیا کیا ملتا ہے اچھا ٹھیک ہے تو آپ میرا جی میم مجھے مٹن شورمہ چاہیے آپ میرا یہ آڈر کر دیجیے مجھے جلد سے جلد میرے گھر پہنچا دیجیے اچھا کتنا لگتا ہے اچھا کچھ کم نہیں ہو سکتے اوکے ٹھیک ہے تو آپ میرا یہ آڈر کر دیجیے وتھ چٹنی اوکے میں آپ کو ایڈریس سینڈ کر دیتی ہوں اوکے